हेल' ओ अबा सारभिस ना आङो ओ मोनसे केब बुकिं खालामनो नागिरदोंमोन ओ गुवाटिसिम थांनो थाखाय गामोन फुंनि द' बाजियाव आरो गारिखौ फिसा लाबोगोन ना गिदिर लाबोगोन जों ओ गासै ओ साबा आरो बबे लामाजों फैगोन आं जोंखौहाय गसाइगावयावहाय ओ लांफैबानो जाबाय आरो बबे लामाजों फैगोन हाइवेजों फैगोन नामा बेयाव ट्राफिक गैयै लामाजों फैबानो जाबाय आरो कन्टेक नाम्बारखौहाय हरबानो जाबाय आरो बेसेनखौबो खोन्थाहरबानो जाबाय